आइ काल्हि बिहारक स्थितिमे जलवायु परिवर्तन सेहो पहिलुका अपेक्षा बहुत किछु देखना जा रहल अछि परिवर्तन तऽ भेबे केलै हन ओहि परिवर्तनमे खास रूपसँ देखल जाए तऽ फसल सब परमे कीटक प्रभाव पहिलुका अपेक्षा बहुत आब तऽ बिना कीटनाशीक प्रयोग केलासँ कोनो फसल सुदृढ़ रूपसँ उपजिते नहि अछि तकर वएह कारण बुझै छै जलवायु परिवर्तनक सङ्ग सङ्ग सुखाड़ बरसात ठण्ड एकर परमे सेहो जलवायुक परिवर्तन बहुत पहिलुका अपेक्षा बहुत किछु बेसी प्रभाव बुझना जाइत अछि